ہمارے علاقے کا رویتی کھیل کبڈی ہے لوگ اس کھیل کو بڑے جوش و خروس سے کھیلتے ہیں اس کھیل کے لیے کھلاڑی کے پاس طاقت کے ساتھ ذہانت کا ہونا ضروری ہے یہ دو کھلاڑیوں یا پھر دو ٹیموں کے درمیان ایک چھوٹی سی میدانی جگہ پر کھیلا جاتا ہے اس کے لیے کسی قسم کے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میدان میں ایک لکیر کھینچ کر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک کھلاڑی کو دوسرے حصے میں جا کر چھونا پڑتا ہے اور واپسی میں درمیانی لکیر کو چھونا ہوتا ہوتا ہے اسی طرح یہ کبڈی کا روایتی کھیل ہمارے علاقے میں خوب کھیلا جاتا ہے